بالی وُڈ کی ایک فِلم ہے مغلِ اعظم جو مدھو جس جس اُس فِلم میں مدھو بالا نے جو لباس پہنا ہے وہ لوگوں کو بہت متاثر کیا لوگوں نے اُس میں اُس کا لباس ہر کسی کو پسند آیا اُس سے لوگ بہت متاثر ہوٮٔے کہ مغلِ اعظم میں مدھو بالا نے ایک انار کلی فروک پہنی تھی جو بہت ہی اچھی لگی تھی جو سب لوگوں نے بہت پسند کری تھی اور بہت لوگوں کو پسند آئی تھی اور مجھے میں نے بھی ایسے ہی انار کلی فروک اپنے آپ بنائی تھی جو بھی مجھے بہت پسند آئی تھی اور میں نے وہ فروک جب پہنی تھی تو سب نے بہت تعریف کری وہ انار کلی فروک میں نے اپنے آپ سی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی تھی وہ مجھے اُس کا جو مجھے خیال آیا وہ مجھے فِلمیں دیکھ کر ہی خاک آیا کہ یہ اُس کا جو خیال آیا کہ یہ پھر ایسی فروک میں بھی سی کر دیکھوں گی اور جب میں کوشش جب میں نے کوشش کی تو وہ مجھ سے سِل گئی اور پہن کر بھی بہت اچھی لگی جیسے مدھو بالا نے وہ فروک پہنی تھی وہ اُس کا جو اُس کا جو بہت اچھا آیا تھا اُس کا لُک ایسے ہی میں نے بالکل سی تھی اُس کا لُک بھی پہن کر بہت اچھا آیا میں نے ایسے ہی بالی وُڈ کی فِلم مغلِ اعظم میں سے ایک فروک سی تھی جو مدھو بالا جیسی تھی